नाश्तनि जा नाला इहे आहिनि पहिरियों त रोलर्स ब्रेड रोल तंहिं खां पोइ पिज़ा हुन खां पोइ नूडल्स हुन खां पोइ ब्रेड भजियो हुन खां पोइ दालि पकवान तंहिं खां पोइ सिंधी कोकी कोकीअ जी मां रेसिपी ॿुधाए रही आहियां पहिरियों अटो खणिबो कणिक जो अटो खणिबो हुन में साओ मिर्च सनो सनो कटे करे विझिबो ऐं थोरो बसरु कटे विझिबो साओ कोतमीर विझिबो ऐं थोरो हुन में ॿ चुमिचा बि बेसण जा हिकु चुमिचो सूजीअ जो ऐं हुन में मोइण जे तुर गिहु विझिबो ऐं हुनखे थोरो टाइट करे फुल्के जे अटे खां हुनखे थोरो टाइट ॻोइबो आहे उहो ॻोहे करे पोइ धीरे ॿारण ते तए ते विझी कोकी पचाइबी आहे उहा कोकी जाम सुठी खाइण में भुरकणी ऐं सुठी लॻंदी आहे